हम सभसँ पहिल मशीन वाशिंग मशीन किनलहुँ आओर ई हमरा सकारात्मक रहल ई हमरा लिए बढ़िआँ रहल किएक कि हमरा ई टाइम बहुत मैनेज कऽ दैये टाइम बचा दैये सङ्ग सङ्ग पानि बचबैये आओर कपड़ाके धुलैके लिये हमरा बेसी ओ नहि करऽ पड़ैयै जेना कि हम ठण्डके मौसममे कपड़ा धोइमे छिकचिकाइ छलहुँ आब वाशिंग मशीन भेलासँ हम कखनौ धो लै छी रातियो कऽ धो लै छी जखने समय बचैये तखने धो लै छी आओर ई चीज किनलाके बाद हम देखलियै हन जे सही चीज छै ई हमरा लिये सकारात्मक मशीन रहल हँ किएक कि तऽ हमरा टाइमके बचत कऽ दैये पानिके बचत कऽ दैय सङ्गे सङ्गे जे छै से रातिकऽ दिनकऽ जखने छुट्टी भेटल तखने हम ई मशीनसँ काज कऽ लै छी आओर मशीन हमेशा लोकके सकारात्मके देखैके भेटै छै मशीनसँ जे भी काज कयलहुँ तऽ सकारात्मक काज करऽ पड़ैयै करै छी आओर बढ़िआँ चीज छलऽ हम एकरा बढ़िआँ मानै छियै